हाँ मैं एजुकेशन लोन के बारे में जानता हूँ एजुकेशन लोन हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा विकल्प है यदि हमारे पास पैसे नहीं है और हम अच्छी डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार हमें अपने आधार कार्ड एवं पिछली मार्कशीट के आधार पर लोन देती है मैंने एक बार इसका लाभ उठाया है यह बहुत ही अच्छा और हमारे लिए सरल प्रक्रिया है